ڈانس ایک کلا ہے ایک آرٹ ہے جو کہ ہندوستان سمیت پوری دنیا میں مشہور و مقبول ہے دنیا بھر کے لوگ یوٹیوب پر ٹی وی پر انسٹاگرام پر اور دیگر سوشل میڈیاز پلیٹفارمس پر ڈانس کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ با قاعدہ یوٹیوب پر ڈانس کو سکھاتے بھی ہیں کہ کس طرح سے ڈانس کو کرنا چاہیے آج کل ٹی وی پر بھی بہت سارے ریالیٹی شوز بھی ہو رہے ہیں جس میں لوگ جاتے ہیں اور اپنے ڈانس کے ہنر کو پیش کرتے ہیں جیسے میں پربھو دیوا کے ڈانس شو کو دیکھتا ہوں اور دیگر ڈانس شو کو شوز کو دیکھتا ہوں اور روایتی ڈانس کو دیکھنے کے لیے میں کچھ یوٹیوب چینلز کو دیکھتا ہوں جو کہ مقامی ہوتے ہیں